ضلع شاہجہان پور میں تعلیم كے اعتبار سے تو دو بڑے ڈگری كالج ہیں ایک فیضان عام گاندھی فیضان عام انٹر كالج ہے ایک ایس ایس كالج ہے اور بھی كئی كالج اب نئے بن گئے ہیں لیكن شروعاتی دور سے یہ دو ہی رہے جس میں فیضان عام گاندھی فیضان عام انٹر كالج جو ہے سب سے مكھ رہا اور اس كے بعد اسلامیہ انٹر كالج بھی ہے تو بچوں كی تعلیم جو ہے اچھی ہو جاتی ہے اںٹر تک اور بی اے بی ایڈ تک تو ٹھیک ہے لیكن اس كے بعد بچوں كو اگر كوئی كورسس كرنا ہوتے ہیں تو اس كے لیے یہاں شاہجہان پور میں ابھی كوئی بہتر انتظامات نہیں ہیں ہو پائے ہیں سركاروں كی طرف سے تو اسی وجہ سے بچوں كو باہر بہت جانا پڑ جاتا ہے اور رہا سوال روزگار كا تو روزگار كے بارے میں یہاں كی نمائندگی جو ہے وہ بڑی كمزور ہے بچوں كو روزگار كے بارے میں زیادہ غوروفكر نہیں كی جاتی ہے زیادہ تر شاہجہان پور كے لوگ تعلیم حاصل كرنے كے بعد باہر ہی جانا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں رہ كے اپنے روزی روٹی كا انتظام كرتے ہیں شاہجہان پور میں روز ایک آرڈونینس فیكٹری تھی پرانی جو بہت پرانی تھی یہاں پر سركاری جس كا بھی اب لمسم خاتمے كی كگار پہ ہے اس میں بھرتی ہوئی نہیں دوبارہ كم سے كم بیس بائیس ہزار كرمچاری رہا كرتے تھے آج اس دور میں مشكل سے ساڑھے پینتس سو لوگ یا تین ہزار لوگ بچے ہیں تو روزگار كے اعتبار سے شاہجہان پور كافی كمزور ہے اور سیاسی پارٹیاں اس پر دھیان كم بہت كم دیتی ہیں كہ یہاں روزگار كا معاملہ كرا جائے جو بچوں كو روزگار ملے تعلیم كے ساتھ ساتھ